दावबायारि हिसाबै

ट्रेनफोराव बेरायनायाव ट्रैनजों बेरायनायाव माब्लाबा मानफोरा टिखेट टिकेट दानैनि थाखाय टिटिफोरजों हमजानाय हमजानाय सोंनाय फिननाय खालामनाय नुनो मोनदों आरो सोरबा बायदि मानसियाबा गाव जेराव ओंखार नांगौ बे स्टेशनाव खौ बारगहोनानै ट्रेन खारफुबाय थानाय समावबो बाज्रुमनायनि थाखाय बाज्रुमनानै ओंखार लांनायनि थाखाय ट्रेननि रैखाथि हान्जाजों लाखिजानाय सोंनाय फिननाय खालामनायखौ नुनो मोनदों बेजों लोगोसे गोबां दावबायारिफ्रानो रेलगारिजों दावबायनायखौ दावबायनायाव बबे गारिया बबे समाव खारो बेखौ मिनथिया बांसिन मानसियानो मानथियानो बेनिफ्राय गनथराव सोंनानैसो सोंलु सोंला खालामनानैसो दावबायनायखौ आं नुनो मोनदों लोगोसे बाइकजों सालायनायावबो हेलमेट हमैनि थाखाय लामा सामायाव रैखाथि हान्जाजों लाखि जानाय फाइन फोनांनायखौ आं नुबोदों बिनि